आथिं फारनैया एखमब्ला बल गेलेनायावबो बायो एखमब्ला खारलायलायनाय बाग्रायनायावबो बायो एखमब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय गोलैनायावबो बायो एखमब्ला हारसिं सिथलायावबो एखमब्ला सलथ'मला बायनानैबो बायनो हागौ आमफाय जोङो बिफोरखौ सिभिल हस्पिटालाव लांगोरनानै एकस्रे खालामहैयो एकस्रे खालामखांनानै लाबोफिननानै जोङो बिफां लाइफांनि जारुवा मुलि खांनानै देनानै होनानै उनग्लिनानै फुरा सिरेन खानानै होब्लानो जोंनि माबाया बावनो हामो आखाय बायनाय आथिं बायनाया जाबा जाबाय जायाबा जाया ब्लथ